हेलौ नोंनि दखानाव मा मा साफाति दङहाय एह दाखालि लाबोनाया इसे दाखालि लाबोनाया इसे मोजां नङामोन नालाय आं बे माजाखौनो लाबोदोंमोन ओं बेहा मोजांसिन आरो ना मा जाखो

एह दाखालि लाबोनाया मोजां नङामोन नालाय ओंखायनो आलादा दं नामा होन्नानैसो माबा हरदोंमोन आं दा लायगोन

मा मा दाम

दे दा नै आयु जि दामथार माथो बायना जानो हालाहाय जेखौबो जि दाम दे आं मा मा नांबावगौ माने मा मा दङ दखानावलाय नोंनालाय गासिबो दंखाजोबो एसेबो दाम खम मोना आरो दखानाव ना बिदिनोखा दे दा थांबा मा लाबोनाय जायो लायनांसिगोन इसे ओं जेबो खरस गैया दा लायनोसै आं नोंनि दखानाव थांनानै